ہمیں گوتم بدھ نگر ضلع میں کچھ مقامی میڈیا اور آؤٹ لیٹس کے معلومات کے ذرائع کیا ہے یہ اہم ہیں ہمیں نوز کے ذریعہ سے جو ہے یہ خبریں ملتی رہتی ہے اس کے بعد چٹنا سوا ٹنٹرا نیوز ویسے فینانسل اکسپریس کے ذریعہ یہ سب اخبارات وغیرہ کے ذریعہ سے ہمیں یہ سب خبریں معلوم ہوتی رہتی ہے